बालीवुड ने हमारे भारत देश में फैसन को ले के बहुत प्रभावित किया है हमारे जो भारत की नारियाँ हैं पहले ऐसा था कि जो शादीशुदा महिलाएँ थी वो साड़ी पहनती थीं और जो कुंवारी लड़कियाँ थीं ओ सिर्फ सलवार का सूट पहनती थीं लेकिन जब से ये बालीवुड आया है इसमें जो पिक्चर में जो हीरोइन हीरोइन कपड़ा पहनती हैं अलग अलग तरह तरह की उनको देख के आज हमारे देश की जो लड़कियाँ हैं उसी तरह से कपड़ा पहनने लगी हैं महिलाएँ पहनने लगी हैं बहुत बदलाव आया है इस बालीवुड के चलते शायद ऐसा हम बालीवुड में नहीं देखते तो हमारे देश की महिलाएँ में आज भी वही संस्कृति होती सलवार सूट और साड़ी पहनने की जिसमें मुझे एक फिल्म पसंद आई इसमें बड़े घर की बेटी बड़े घर की बेटी जो फिल्म है उसमें जो हीरोइन हैं उसमें पूरे पिक्चर वाले टाइम में साड़ी का उपयोग जब उनकी शादी नहीं हुई थी हीरो से तो वो सलवार सूट पहनती थी जब शादी के बाद उन्होंने साड़ी पहनी मुझे इसका जो पहनावा है बहुत पसंद आया वैसे ही मैंने अपनी लाइफ में मेरी शादी के बाद उनकी जैसी पर्सनाल्टी थी मेरी थोड़ी मेरे शरीर में थोड़ा मोटापा ज़्यादा है उनका जो साड़ी पहनने का जो पहनावा मैंने देखा था एकदम स्लिम थी वैसे खूब कोशिश करी कि मैं वैसे ही स्लिम हो जाऊँ और जो साड़ी उन पे जच रही थी वो साड़ी मुझे मेरे में भी वैसे ही जचें मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वैसी दिखूँ और आज मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं थोड़ी शरीर शरीर से दुबली हो जाऊँ और बड़े घर की बेटी की जो हीरोइन है उस तरह से मैं दिखूँ